असांजे सूरत में कणक मुङ कमंद जी फसल जोरदारु थींदी आहे ऐं असांजे हिते कुकड़ ऐं बकरिनि खे बि सुठी तरह सां पालंदा आहिनि ऐं इन्हनि जानवरनि खे सुठी तरह सां पालंदा आहिनि ऐं इन्हनि जो बि वापार थींदो आहे जय झूलेलाल